मुंहिंजे परिवार में मुंहिंजी अम्मां आहे सो हींअर बीमारु थी वया हुआ त बीमारु थी वया त हुन खे डॉक्टर चईं हलको फुलको खारायोसि बई जीअं वॾी उमिरि जा माण्हू थियनि था त बई हली न सघनि बई जल्दी त बई नी अहिड़ो खाधो खारायो की बई इअ हिननि खे पौष्टीक बि हुजे ऐं बीमारी जल्दी रीकवर बि थी वञे जल्दी उथी वञनि बीमारीअ मां त पोइ हुन प्रामाणे मूं उथी करे पहिरीं हिन खे थोरो कोसो पाणी में हैड विझी करे ॾिनी की बई थोरो कोसो पाणी उथी करे पीओ त हुन सां छा थोरो एनर्जी ईंदी आहे हिन खां पोइ हुन खे मुंहिंजी अम्मां खे मूं बई हैड वारो खीरु आहे ऐं लूणु मिरी वारी कोकी थींदी आहे हुंअ अम्मां खे चयो बई खीर सां गॾु लूणु मिरी वारी कोकी खाओ उथी करे त उन सां पोइ वरी गोरियूं वठण जूं हूंदियूं आहिनि तॾहिं इन खे छा व्यंजन बि अहिड़ो ठाहे ॾियणो पवंदो आहे न बई हिन खे ताक़त बि अचे बई कंहिं ॾींहुं एसीडीटी न थिए कहिड़ी गोरियूं खाइण सां एसीडीटी थींदी आहे त हुन सां बई उन खे एसीडीटी बि न थिए ऐं जल्दी रीकवरी बि अचे इन खां पोइ वरी बपोरन जो बई हलको फुलको दाल चांवरु ठाहे ॾिनोमांसि की अम्मां तव्हां दाल चांवरु खाओ दाल चांवरु ठाहे करे खाराया वरी शाम जो थोरो हलको सो सूप ठाहे पीआरींदा आहियूं बई सूप पीए त थोरी एनर्जी अचे अने इन खे हैल्दी रहे ऐं राति जो बई मां खिचड़ी ठाहे खाराईंदा आहियूं बई खिचड़ी खाए अने थोरो न जहिड़ो बई घी विझंदा आहियूं बई इलाही बि गिह नीअ इलाही गिहु विझण सां वरी काफ़ी सर्दी थी वेंदी आहे बई इलाही बि गिहु न लीमिट में बई हलकी फुलकी खिचड़ी बसि त हुननि खे छा अहिड़ो हैल्दी ऐं पुअ खाधो मिले न बई जीअं हैल्दी मिली वयो बई तरियलु कान मिलियो बई थोरो ॿाफियल लाइन त पोइ हुननि खे छा हिन खे रीकवरी थोरी जल्दी अची वेंदी आहे त बई असां बीमारु थींदा आहियूं त लूणु मिरी वारी कोकी आहे दाल चांवरु आहे खिचड़ी आहे उहा असां ठाहे करे ऐं खाराईंदी आहियां